جی میں اپنی بہن بیٹی یا اپنی دوست یا کوئی بھی لیڈی ایسی جو لڑکیاں تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں پڑھنا چاہتی ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے پڑھائی میں ان کو بہت زیادہ پڑھتا پڑھنے والا اور پڑھنا پڑا پڑھا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں کیوںکہ جو لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں وہ بہت زیادہ ایسی ہیں نہیں تعداد ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی بہت کم ہے ایسی جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتی ہیں کیوںکہ کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے ہائی اسکول تک پہنچنے کے بعد لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا ہے یا تو شادیاں کر دی جاتی ہیں ان کی یا باہر نکلنے پر ٹیزنگ وغیرہ ہوتی ہے لڑکے پریشان کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں یا اور بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں ذرا بڑوں کو پریشانی ہوتی ہے لڑکیوں کے باہر نکلنے پہ لیکن آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اگر کوئی ضروری نہیں ہے وہ جاب کریں اگر جاب نہ بھی کریں اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دے سکتی ہیں اپنا گھر گرہستی چلانے میں ہیلپ ہو سکتی ہے بچوں کو پڑھانے میں ضروری نہیں ہے وہ باہر جا کے جاب ہی کریں باہر نکل کے لیکن اگر پڑھی لکھی ہوں گی گورنمنٹ لیول پہ ہوں گی تو اور بھی زیادہ اچھا ہے ان کے لیے پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں کچھ اچھا کر سکیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن آج کل لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لیکن لڑکوں لڑکیوں کو بڑھاوا دینا بہت ضروری ہے لڑکیوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے لڑکوں کے مکا لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن لڑکیاں آج کل ماشاء اللہ ذہین ہوتی ہیں لیکن ان کو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت آ جاتی ہے یہ ہے کہ باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے تو بس ان کی شادی کر دینی چاہیے اس چکر میں لڑکیاں آگے پڑھ ہی نہیں پاتی ہیں رہ جاتی ہیں اور ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی لڑکی وکیل بننا چاہتی ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو یا تو گھر والے سپوٹ نہیں کرتے یا پھر آنے جانے کی دقت ہوتی ہے ہماری سسٹر آئی ایس بننا چاہتی تھی آفیسر لیکن ان کے پیرینٹس نے ان کو سپوٹ نہیں کیا بس یہ ہو گیا کہ ان کو ان کے اگزام کے کون لے کے جائے گا کون چھوڑ کر آئے گا کون واپس لے کر آئے گا اکیلے ان کو الاؤڈ نہیں کیا آنا جانا اس لیے رہ گئیں ہماری ایک سسٹر اس لیے بہت افسوس ہے بہت پڑھنے میں انٹیلیجنٹ ہے ماشاء اللہ سے لیکن بس یہی ہے آنے جانے کی کنوینس کی وجہ سے نہیں پڑھ پائیں آگے اس لیے مشکلات تو پیش آتی ہی ہیں